हलो सर आप वाटिका रेस्ट्रॉन्ट से बोल रहे हैं क्या सुनिए मेने अभी कुछ समय पहले ही ऑर्डर किया था खाने के लिए तो उसमें मैंने दाल चावल सब्जी रोटी ये सारी चीज़ों का ऑर्डर किया था लेकिन मुझे ये सुनिश्चित नहीं है कि आप के पास वो ऑर्डर पहुंचा या नहीं क्योंकि मैंने मोबाइल के द्वारा ये भेजा है और अगर ये आपके पास ऑर्डर आ गया है तो आप कृपया मुझे ये सूचित करें कि वो आपके पास ऑर्डर आ चुका है क्योंकि मुझे ऐसा लग रा है कि काफ़ी समय हो गया है और वो ऑर्डर नहीं आ पा रहा है तो शायद हो सकता है कि आपके पास वो नहीं पहुंचा अगर पहुंच गया है तो आप कृपया करके मुझे ये सूचित करें और आप जितनी जल्दी हो सके ये मुझे सूचित करें या बेवसाइट वगैरह से भी आप ये रेकार्ड मुझे भेजने का कष्ट करें ताकि मैं ये सुनिश्चित हो जाए कि ये ऑर्डर आ चुका है आप कृपया ये इतना कर दीजिए क्योंकि काफ़ी समय हो गया है और समय पर भेजने का कष्ट करें क्योंकि हम सभी यहाँ पर पूरे परिवार के साथ ये रास्ता देख रहे हैं कि अभी तक आपका ऑर्डर नहीं आया अगर इस तरह से लेट होता है तो फिर इसमें हमारी बहुत ही हानिकारक स्थिति हो जाएगी और हम या फिर दूसरे जगह से बुलवा सकें तो इसके लिए आपको निश्चित ये ऑर्डर आया या नहीं आप ये हमें कृपया सूचित करने का कष्ट करिए क्योंकि यदि आप निर्देश का या सूचित करने का कष्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि अन्यथा हम दोबारा आपके यहाँ पे ऑर्डर करने में सक्षम नहीं हैं यहाँ सभी बच्चे भूखे हैं और परिवार के लोग भी रास्ता देख रहे हैं